हमारे द्वारा काफ़ी सारे सांस्कृतिक त्योहार और कार्यक्रम मनाए जाते हैं जैसे की दीपावली दीपावली का त्योहार हम साथ मिलकर मनाते हैं साथ मिलकर पटाखे फोड़ते हैं एक दूसरे के घर जाकर उन्हें दीपावली की बधाई देते हैं और बहुत सारे व्यंजन बनाकर खाते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं